अच्छा असें बड़े लोकें कुतै असें कोई मतलब जग्ग धाम करनी पवै ते उत्थूं दा कियां जल्दी जल्दी रुट्टी बनानी अस केह् सोर्स ऐ साढ़ै साढ़े एह् सोर्स न अस इक ड्हान कड्ढने आं गुड़्डने आं अस कोई चार चार फुट डूंह्गा करनेआं जेह्दै उप्पर कोई दस सगले जां कोई टप्प शप्प चढ़ी सकदे न ओह्दै हेठ अस लकड़ियां लान्ने आं लकड़ी साढ़ै काफी होंदी जंगली एरिये न इत्थैं लकड़ी बड़ी होंदी साढ़ैसुक्की लकड़ी बनाई ओड़ने अस जिस दिन कोई फंक्शन फुंक्शन करना होऐ उत्थै अस दस बीह् आदमी किट्ठे करने आं किट्ठे करियै लकड़ियां दलने आं फ्ही ओह् फंक्शन आह्लै दिन असें ओह् लकड़ियां जलानियां सारिआं ओह्दे च जेह्ड़ी साढ़ी जल्दी रुटुटी ऐ त्यार होई जंदी ऐ होर बी इयां अजकल गैसी चुल्ले चले दे न गैस शैस बी लांदे लोक लेकिन ओह् मैह्ंगे न पैसे लगदे बड़े इत्थै अस लोक बड़े गरीब न असें गी रुट्टी खाने जोड़ी नीं होंदी ऐ साढ़ै इन्ने पैसै नेईं है न फ्ही नाजायज़ खर्चा होंदा असें उस आस्तै लकड़ियां गै ज्यादा प्रयोग करनेआ सयालै इत्थैं ठंड़ बड़ी होंदी ठंड गी अस बर्दाशत करने आस्तै अस केह् करने कि लकड़ियां लैन्ने आं बखारियां बनाई दी होंदियां अंदर गै उ'नें बखारियें गी अस जलाने आं ओह्दे कन्नै अस ओह्दे कन्नै अस जग शग सेकने आं स्यालै अगर कोई कार्ज करना पेआ मतलब रुट्टी जल्दी त्यार करनी होऐ ते दस्स आदमी उठी आए अस लकड़ियां लाइयै अपनी रुट्टी त्यार करी सकने आं होर ज्यादा कोई आक्खो तां कोई सोर्स ते ऐ नीं बिजली कन्नै बी त्यार होंदी अजकल रुट्टी लेकिन ओह् बिजली घट्ट होंदी इस आस्तै रुट्टी अस बिजली कन्नै नीं त्यार करी सकनेआं थोह्ड़ी थोह्ड़ी रुट्टी जेह्ड़ी त्यार होंदी ऐ ज्यादै नी होई सकदी